देखिए पहले तो बहुत पहले गरीबी था जिस वजह से सबके हाथों में तो मोबाइल था नहीं किसी किसी के हाथों में मोबाइल था कहीं से फोन आता था नाते रिश्तेदारों का तो उसमें क्या होता था कि भाई बुलाने जाते थे अब बुलाने का बात कराने का पाँच रुपये चार्ज लेता था बुलाने का सिर्फ और महीना में दो से एक से दो बार बहुत हुआ तो बात होता था क्योंकि पहले गरीबी था अब क्या हो गया है कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है अब क्या है कि अब सब के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है नेटवर्क का ज़माना आ गया है अब रिचार्ज होता था अब रिचार्ज होता है दो सौ तीन सौ रुपए का रिचार्ज मोबाइल में होता है एक महीने के लिए डेटा देता है डेटा कनेक्शन साथ में बात करने के लिए भी देता है और नेट के द्वारा बड़े बड़े मोबाइलों के द्वारा इंसान जो है बच्चे जो हैं गेम खेल के अपना टाइम पास करते हैं या पैसा कहीं इधर से उधर तुरंत जो है सेकंडो में पैसे को लेन देन कर लेते हैं कहीं जाते हैं रास्ते में तो मोबाइल से कोई समान खरीदे और मोबाइल से पैसा दुकानदार को दे दिए हाँ तो पहले ऐसा नहीं था पहले से तो छोटा मोबाइल था एक बार रिचार्ज कराते थे तो उससे बात होता था बात करने का सेकंड चार्ज ही बहुत ज्यादा था और गरीबी होने के कारण कोई जल्दी मोबाइल भी नहीं ले पाता था अब बड़े मोबाइल हो गए हैं मैं मैं लिया हूँ बड़ा मोबाइल है मेरे पास मेरे पास आइडिया का भी सिम है और एयरटेल का भी सिम है मैं दोनों पर कभी एक महीना इस पर रिचार्ज कर लेता हूँ एक महीना उस पर रिचार्ज करा लेता हूँ इससे मेरा दोनों जो है मेकअप चलता रहता है दोनों का नेटवर्क काफी अच्छा है इससे क्या होता है कि मैं अपना दो जीबी डाटा देता है हमको हम महीने भर के लिए बात करने के लिए कॉलिंग करने के लिए मोबाइल में पैसा रहता है जो फ्री रहता है एक महीना चलता है और डाटा से मैं डेली फेसबुक चलाता हूँ गूगल पे चलाता हूँ गेम खेलते हैं मेरे बच्चे गेम खेलते हैं इसको लेकिन महीने भर का ही मैं कराता हूँ इससे क्या होता है कि पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा सहूलियत भी हो गई है अब पहले टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के पास बैठना पड़ता था बातें करनी पड़ती थी आपस में प्रेम व्यवहार भी था लेकिन अब जो है इससे नुकसान भी है डिजिटल हो गया है काफी दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है लेकिन इससे फायदे के साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी हैं कुछ नुकसान भी हमको हो रही है जैसे कि सबके हाथों में मोबाइल है चार भाई बैठे हैं लेकिन वह आपस में बात नहीं करते हैं सब के सब अपने अपने मोबाइल डेटा को खत्म करते रहते हैं कोई फेसबुक चलाता रहता है कोई यूट्यूब चलाता रहता है कोई किसी से बात करता है इससे आपस का जो ताल मेल जो प्रेम व्यवहार है इसकी दूरियाँ काफी ज्यादा हो चुकी है